وہ مشکل ترکیبیں جنہیں میں نے ابھی تک آزمایا نہیں ہے لیکن میں اسے سیکھنا چاہتا ہوں وہ ترکیبیں جو ہیں پینٹنگ کی ہے اور وہ ترکیبیں اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے جو او آکار ہوتی ہے وہ بہت ہی مشکل ترین ہوتی ہے